ہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ شہروں میں بسنے کو ترجیح دینے کی وجہ سے دیہی علاقوں میں نوجوان نسل کو لائف پاٹنر ڈھونڈنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوںکہ شہروں میں بسنے کو ترجیح دینے کی وجہ سے وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ دیہی علاقوں میں نہیں رہ پاتی ہیں دیہی علاقوں میں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے ان کو شہر کا مزاج شہر کی آب و ہوا شہر کی ادب و ثقافت شہر کے ادب و ادب ان کو اچھے لگتے ہیں ان کو یہ گاڑی کی آوازیں ان کو ہوائی جہاز کے سفر ان کو اچھے لگتے ہیں وہ دیہات میں دیہات کے آب و ہوا دیہات کی دیہات کی ادب و ثقافت ان کو راس نہیں آتی وہ کھانا بنانے میں اتنی ماہر نہیں ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ جو نوجوان نسل دیہی علاقوں میں رہتی ہیں ان کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بڑی مشکل بڑی مشکلات آتی ہیں اس کو دیکھنے میں کہ لائف پاٹنر ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں تو لیکن لیکن جو اور اس وجہ سے کہ جو ترجیح انہوں نے جو خواتین جو ترجیح دیتی ہیں شہروں میں رہنے کی وجہ سے اس وجہ سے دیہی علاقوں میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صرف یہی ڈھونڈتے ہیں کہ کہ کوئی دیہی علاقے والی ہی مل جائے تو اسی سے ہم شادی کریں گے اور ایسا کوئی ملتا نہیں ہے جلدی اس وجہ سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے